हमको गुलाब जामुन चाहिए बड्डे में रसगुल्ले बड्डे में बड्डे कैसे किलो है कैसे किलो है गुलाबजामुन दो सौ रुपये किलो है और कम नहीं है और छेने कैसे किलो है एक सौ अस्सी और कोई नहीं है मीठा वह नहीं अच्छा लगता है वाला मीठा बड्डे में चाह रहा है दस किलो कह रहे हैं कि इतने महँगे हैं

नहीं हम नहीं बताएँगे बीस रुपये बस हाँ तो कम तो चाहिए ठीक है और छेना कितने किलो है यह तो कम करिए कम करिए सत्तर नहीं और कम करिए आप ही की दुकान से लेते हैं दूसरी दुकान से नहीं जाते हैं हाँ वही न कह रहे हैं दुकान से लेते हैं दस किलो चाह रहे हैं जामुन चाह रहे है पाँच किलो छेना चाह रहे हैं आपकी दुकान से दोना मिलेंगे ठीक है और ग्लास जिससे पानी दिया जाता है वही नमकीन भी है आपकी दुकान पर आप ही की दुकान पर केक मिलेगा केक भी है ठीक है तो हम भेज रहे हैं एक लोग को आप आएँगे कि नहीं तो वही तो बोल रहे हैं कि आप आएँगे की नहीं बड्डे में हमारे बच्चे का बड्डे है ठीक है भेजिए ठीक है